سب سے پہلے ہمارے حشمت بھائی جو کرانہ کی دکان کرتے ہیں اور لگ بھگ دیہات کے جتنے بھی ضروریات ہے تمام تو نہیں لگ بھگ بہت ساری چیز اپنے دکان میں گراہک کے لیے مہیا رکھتے ہیں اور ان کی دیانت داری خوش اخلاقی بہت ہی مشہور ہے کہ روپیہ جو بھی لگ جائے لیکن سامان میں کوئی کمی نہیں رہے گی پھر مجاہد بھائی کپڑے کی دکان چلاتے ہیں اور وہ کھدرا وکریتا بھی کرتے ہیں اور ہول سیل بھی کرتے ہیں بہت دور دور شہر سے مال لا کر گاؤں میں سپلائی کرتے ہیں ان کا نیٹورک کئی قریبی دیہات تک پھیلا ہوا ہے چاہے وہ ایل آئی سی ہو چاہے وہ پریاگ ہو چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ مویشی کے چارہ وغیرہ جو بھی ہو ایک ہے میری چچی جو گھر پر سلائی کرتی ہے اپنے گاؤں کے عورتوں کا بھی کپڑا سلتی ہے اور بازار سے کچھ لوگوں دکانداروں سے آڈر لیتی ہیں اور ان کپڑا سل کر کے ان کو بازار میں فروخت کرواتی ہیں دکاندار کے ذریعے ان کا کام عورتوں کو خود کفیل بنانے میں مدد دیتا ہے ندیم بھائی دودھ کا کاروبار کرتے ہیں وہ روزانہ شہر میں دودھ پہنچاتے ہیں وہ خود کاشتکاری کرتے ہیں اور منڈی تک دودھ سپلائی کرتے ہیں